हाँ मैं एक रिटेल शॉप थोक दुकान को जानती हूँ जो कि हमारे यहाँ भोपाल में सजनाबाद पे जैन जी की शॉप जहाँ पे बहुत अच्छे दाम में हमको सारी ग्रोसरी और सारे सामान कॉस्मेटिक वगैरह का मिल जाता है जो बहुत ही अच्छी शॉप है उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है ताकि लोग उनकी तरफ और प्रभावित हो उनकी थोक की दुकान पे हर प्रकार का सामान मिल जाता है यदि हमको श्रृंगार से रिलेटेड कोई सामान चाहिए या फिर घर के किराने के समान में चाहिए कुछ समय पहले ही मैं घर का पूरा राशन उनकी दुकान से ही लिया और हमारे यहाँ बहुत सालों से उनकी दुकान से ही सामान आ रहा है और उनकी दुकान में सब्जियां भी मिलती हैं तो वो भी अच्छे दामों मिल जाती हैं हाँ कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि सब्जियों की और किराने की जो कीमत है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है क्योंकि धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है और वातावरण का भी प्रभाव है जिससे सब्जियां और जो अनाज है उन पर प्रभाव पड़ रहा है तो उनकी पैदावार कम हो रही है जिसकी वजह से सारी सब्जियां महंगी हो रही है पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और ऑनलाइन खरीद के बारे में मेरा ऐसे है कि काफ़ी हद तक ही ठीक है ठीक नहीं है और ज़्यादातर जैसे कि कुछ और हम सामान मंगवाते हैं जैसे हमने कुछ दिन पहले कुर्ता मंगवाए था जैसा दिख रहा था वो कुर्ता वैसा आया नहीं और इसके पहले भी मैं कुर्ता मंगवाए था उसको एक बार ही पहना उसका कलर निकल गया तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना तो वैसे भी ज़्यादा पसंद करती नहीं हूँ पर हाँ अभी कुछ कुछ कपड़े हैं जो सही निकल जाते हैं परंतु मैं ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पे विश्वास नहीं करती हूँ तो सीधा बाजार जाकर सामान को खरीदने हैं